देखिऔ हमरासबके ओहिठाम तऽ सबदिनसँ जे छै से माँ सब बड़ी अदौड़ी झूरी अरिकञ्चन इएहसब बनाबै छै छथिन लेकिन हम नया जमानाके आदमी एकदिन हम मोबाइलपर यूट्यूबपर देखलहुँ पनीर गामेमे पनीर मिलैत रहै तऽ हम कहलिए किएक नहि आइ नया किछु ट्रायल कएल जाइ तऽ हम गेलहुँ हमरा गाममे सैहैब छै एकटा ओकरा दोकानसँ सओ ग्राम पनीर लेलहुँ ओना हम दुइए आदमी घरमे ताहि दुआरे सओ ग्राम पनीर लेलहुँ मात्र ओ पनीर आनलहुँ घरपर हम यूट्यूबपर देखिकऽ मटर पनीर बनेलहुँ मटर अनलहुँ मटरके उबालिकऽ पनीरके तेलमे फ्राइ कऽ कऽ बनेलहुँ तऽ नया चीज रहै घरमे मम्मी देखलखिन माँ तऽ कहलखिन की बनाबै छे रौ हम कहलिए खाही ने नीके लागतौ कि तहन देलहुँ खाइलए तऽ खाइत घड़ी तऽ नहि किछु बाजलखिन लेकिन तकरबाद कहलखिन जे बड़ सुन्दर रहै इएह